सानसेयाव जोंनो दैखौथ' गोबां नांगौ जायो मानो होनोब्ला जोङो दुगैनांगौ जायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव दै नङाब्लानो जाया ओंखाम ओंख्रि संनायाव दै होनांगौ जायो जि सुनायाव दै नांगौ जायो दुगैनायाव दै नांगौ जायो बिनिखाइनो जोंनो माने दैनि गोनांथि जायो दै गैयाब्ला जोंहा गोबां असुबिदा जायो दैखौ माने लोंनो थाखाइबो नांगौ जायो दैखौ जोङो फिल्टार खालामनानैबो लोंनो हायो फिल्टार खालामनानै लोङाब्ला गोबां माबा जायो ओह असुबिदा फैयो बेमार आजारनि थाखाय जायो जोङो ओंखाम संनायावनो नांगौ जखानि दै होआबा जोंहा ओंखाम संनायफोराबो गोथां गेफे जानो नागिरो ओमफ्राय दैखौ जि सुनाय लोंनाय आइथिं आखाइ सुनाय बायदिसिना गारनायनि थाखाय दैखौ जोंनो हाजासे नांगौ जायो दै गैयाब्ला जेब्बो खामानिखौनो आवगायनो हाया थोरसि सुनो जि सुनो बिदिहाय गोबां खामानि थाखाय जोङो दैनि गोनांथि जायो दै आं सह खालामसै